म्हजी आवडटी कोंकणी वाक्यप्रचार खूब आसा बट आतां सगळें सांगप पॉसिबल ना थोडे म्हाका येता ते हांव सांगू शकतां आतां पयलो आंग शिरशिरप म्हणजे भंय दिसप मागीर आंग धरप म्हणजे हालचाल करपाक येवप ना आनी आनी एक आसतलो आंगाक कापरो भरप म्हणजे भंयान थर थरप मागीर आनी आसतले आंगार कांटो फुलप खूब भंय दिवप मागीर आकुळ पिकुळ जावप कासाविस जावप आनी आस्वाद घेवप रूच घेवप हे आशिल्ले म्हजे आवडटे वाक्यप्रचार आतां थोडी कोंकणी म्हणी ह्यो हांव थोड्यो म्हाका येता त्यो सांगता पयली आसतली हांडीर आसा चेडो सोडटा सगळो वाडो दुसरी कुत्र्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडीच मागीर बारा बिरेस्तार तेरा शुक्रार शितां फुडें मीठ खावप आनी आनी एक म्हाका याद जाता ती पायलेक पंचवीस आतां ह्यो सगळ्यो म्हणी अभिमान सुद्दां म्हाका जाता किद्याक ही जेन्ना आमी म्हण सारक्या टाइमार वापरता तेन्ना आमची कोंकणी भाशा आसा ती बरी सुंदर दिसता